हा मूं मॉडल छा मुंहिंजी धीअ ख़ुदि जॾहिं ॾाढी नंढिड़ी हुई तयारु थिए त सुठी तयारु थी ऐं ॾाढी सुठी पई लॻे त मूंखे लॻो कि हे जेको लहंगो वहंगो पातो अथसि इहो त ठाहिणु ॾाढो ई आसान आहे त छो न मां हुन खे विहारे साम्हूं ऐं मूं उहो पहिरीं पहिरें कपिड़ा ठाहिया पेर ठाहिया पोइ हुन खां पोइ हुन जो चहिरो ठाहियो हुन जीअं मेकाप कयो हो कननि में पातो हो सभु वञी मूं सभु स्ट्याइल सां ठाहियो ॾाढो सुठो ठही वियो हो फोटो ठही जेॾी महिल मूं कलर बि कयो त हू फोटो त अहिड़ो सुठो थियो ॾिसी ॾिसी मां बि ख़ुशि पई थिया सुबुह बि ख़ुशि पई थी पोइ मूं हुन खे फ्रेम करायो ऐं अॼ ताईं मुंहिंजे घर में तंगियो पए आहे मुंहिंजी धीअ ॾिसी ॾाढी ख़ुशि थींदी आहे कि मम्मी तू नंढे हूंदे ई मुंहिंजो अहिड़ो सुठो फोटो ठाहियो हो ऐं उहो त कॾहिं कॾहिं हथ आहिनि सुठो ठही वेंदो आहे पर हू फोटो मुंहिंजे ज़िंदगी जो सभिनी सां सुठो ठहियो हो मां छा सोचियो कि मां इहो सेम साम्हूं विहारे कीअं स्टैचू ठाहींदसि लेकिन ॾाढो सुठो ठहियो ऐं उहो मां सभिनी खे ॾेखारींदी आहे जेको मुंहिंजे घर में ईंदो आहे मां चवंदी आहियां ई ॾिसो मुंहिंजी धीअ नंढुपिणि में नाटक कयो अॼु मुंहिंजी धीअ जा ॿार बि ॾिसी हुन खे मुंहिंजी सावा कंदा आहिनि नानी तू कीअं ठाहियो हीअं फोटो